म्हाका गायन करपाक खूब आवडटा ताका लागून हांव कितें करतां चडांत चड अशें खंयचेय गायन जर स्पर्धा आसल्यो किंवां ओर्केस्ट्रा आसलो हांव तें पळोवपाक वता आनी तशें सांगपाचें म्हळ्यार हांवेन केन्ना अशें करून भारतीय अशें तशेंच आंतरराष्ट्रीय फामाद गायक तांचें केन्ना लायव हांवेन गायन आयकलें ना पूण आमचें गोंयांत जी ओर्केट्रा जाता किंवां कसलो सिंगींग शो जाता त्या टायमार हांवेन त्या वेळार जे गायक तांची गितां हांवेन आयकलां तीं म्हळ्यार सचीन बांदेकर तसोच आरिफ खान हांची सोंगा हांवेन तांची गितां हांवेन आयकलां आनी ते खूब बरें तरेन गायतात आनी तांकां जें गायलेलें पळोवन म्हाकाय अशें त्या स्टेजीर वसून गायी गायीन अशें दिसलेंलें सारकें म्हाज्यान तें पळोवन जायना जालें तेंकां पळोवन तेंचें तें गायन पळोवन सारके बरें तरेन ते गायतात

तेंकां जें गायलेलें पळोवन म्हाकाय म्हाज्यानूय बीन जाता अशें म्हाका दिसलें सांगपाचें म्हळ्यार म्हाका म्हाजो आवडटो गायक म्हळ्यार अरिजीत सिंग म्हाका तांची सोंगां खूब आवडटा ते ताचीं जीं गितां आसता तातूंत कितें आसता चडांत चड भावनां व्यक्त केल्ली आसता आनी सारकी ताजेर कितें जाता मन सारकें थंड जाता आनी मनाक शांती मेळटा जशी की ओ देश मेरे सोंग तें धर किंवां केसरिया धर तांची सोंगां खूब बरीं आसतात ताका लागून म्हाका केन्ना तरी हांव देवा कडेन मागतां की म्हाका केन्ना तरी तांची सोंगां तांचें जें गायन आसा तें म्हाका आयकुपाक मेळूं दी म्हणून हांव तेंकां लायव आयकुपाक सोदता